हाँ मुझे गायन पसंद है मैंने अपने जीवन में बहुत समय से और विभिन्न स्थानों पर छोटी छोटी कविताएं गाई है जिनमें स्कूल में मैंने सबसे ज़्यादा गायन का काम किया है मुझे बचपन से ही गायन में बहुत अधिक रुचि थी क्योंकि जब भी मैं टेलीविज़न इत्यादि पर देखता तो मुझे गायकों के गाने बहुत अधिक पसंद थे मैं गायन सुनना और गायन करना दोनों ही बहुत में रुचि रखता हूँ क्योंकि गायन को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे दूसरे कलाकार के बारे में पता चलता है कि वह किस तरीके से इस चीज़ को गा रहा है लेकिन जब मैं उसको खुद अपने मन से गायन का काम में उपयोग करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं उस में गायन में कितना सक्षम हूँ और मुझे गायन का शौक स्कूल से ही था जब भी स्कूल में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रोग्राम होते थे तो मैं गायन में हिस्सा लेता था और गायन मेरे जीवन के विभिन्न पहलुओं में बहुत ज़्यादा योगदान भी देता है